हमारे क्षेत्र में आय के अगर स्त्रोत अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर छोटे लघु से लेकर बड़ी इंडस्ट्रीज़ तक काम किया जाता है और लोगों के अगर रोज़गार के अवसर की बात की जाए तो सर यहाँ पर हस्तशिल्प का जो काम होता है हैंडमेड चीज़ जो चीज़ें बनती हैं तो उन सभी चीज़ों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक व्यवसाय अच्छा माना जाता है जैसे हम लोगों के मोजड़ी का काम है या फिर बंधेज कारी का काम है लेदर के बैग्स बनाने का काम है यह मीनाकारी का काम है जो सोने चांदी पर जो कढ़ाई आती है पत्थर की जो कढ़ाई है यह सभी जो काम है राजस्थान में बहुत अच्छे पैमाने में किए जाते और बहुत अच्छे सफाई का काम भी किया जाता लोगों को बहुत पसंद भी आता है और रोज़गार की बात किया तो हम लोग यहाँ पर यह चीज़ हस्त जो होना हैंडमेड चीज़ों का जो काम होता है इसके लिए यहाँ पर बहुत सारी व्यवसाय है और बहुत सारे रोज़गार के अवसर है और यहाँ पर काफ़ी ब बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पर हैंडमेड चीज़ों का काम सीखने के लिए तो राजस्थान में मेरे हिसाब से हैंडमेड चीज़ें सीखने का जो एक बहुत बड़ा अवसर है रोज़गार उपलब्ध कराया जाता है और यहाँ पैसे कमाने का भी यही स्त्रोत है लोग बाहर से टूरिस्ट जो बाहर से यहाँ आते हैं राजस्थान की चीज़ें जो हाथ से बनी भी होती है इनको देखते हैं फिर वो यहाँ से ख़रीद कर लेकर जाते हैं उनको बहुत पसंद आता है वह पहनते इवन वह अपने रिलेटिव्स के लिए भी यहाँ से बहुत सारी पीसिस लेकर जाते हैं तो यह हमारे लिए एक अच्छा आय का अवसर भी हो सकता है हम और यहाँ के लोग बहुत मेहनत करते अपने हाथ से सुंदर से सुंदर चीज़ बनाने के लिए ताकि टूरिस्ट आए उनको ख़रीदे और यह कहीं न कहीं हमारी सरकार को भी इसमें मदद मिल जाएगी